ہیلو ہاں جی ڈرائیور صاحب بول رہے ہیں جی مجھے لکشمی نگر سے چھوٹا بازار گھومنے کے لیے جانا تھا

ہمیں تو پرسوں جانا ہے ہوں ٹھیک ہوں چھوٹا بازار ہی جانا ہے ادھر ہی سائڈ میں گھومنے تھوڑا جی ہوں تو آپ مطلب پرسوں تو آپ کی گاڑی فری ہوگی ہوں مجھے لکشمی نگر سے کرنا ہے جی ہم چھ لوگ ہیں

جی ہوں ہاں چھوٹا بازار

ٹائمنگ تو صبح کے نو بجے پک اپ کرنا ہے

ڈراپ کرنا ہے میرے کو یہی دس بجے تک رات میں جی ہوں تو کتنے کا ہے پرائز وغیرہ چار سے پانچ ہزار زیادہ بتا رہے ہیں آپ تو نہیں پھر بھی تھوڑا کم تو کریے تو تھوڑا بہت تو کم کرئیے ہاں ہاں پرسوں کا پکا ہے ہمارا تو ہمارا ہے وہی ساڑھے تین تک اچھا ہاں چلیے کوئی بات نہیں ہو جائے گا

ہاں بالکل ٹھیک ہے تھینک یو